हेलो क्या मेरी बात कुणाल रेस्टोरेंट से हो रही है जी मुझे दोपहर के खाने का आर्डर लिखवाना था जी तो मुझे मटर पनीर शाही पनीर भरवा भिंडी और दो तंदूरी रोटी पाँच सादी रोटी मीठे में मुझे रसमलाई गाजर का हलवा और बदाम शेक और दो शुगर फ़्री आइस क्रीम चाहिए जी और शुगर फ़्री आइस क्रीम और कम शक्कर इस लिए क्योंकि मेरे माता पिता को डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है तो कम शक्कर वाली मिठाइयाँ भेजें भेजिएगा और गाजर के हलवे भी शक्कर कमी रखिएगा हो सके तो बहुत ही कम और मत जो खाना है जो शाही पनीर है मटर पनीर है उसमें आपको कम मसाला कम नमक का प्रयोग करना क्योंकि वो मेरे माता पिता खा नहीं पाएँगे और जो ये आर्डर आप जल्द से जल्द ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जैसे भी आप भेजें तो जल्दी भेज दीजिएगा